हेल्ल' आब' नोंनाव मा मा साइकेल दङ आब' ए होमबालाय आंनो फिसाज्लानि थाखाय साइकेल गंसे नांगौ आं बेखौ लायनो ओमफ्राय मा मा दामनि फानो नों आब'

ओमफ्राय एसेबो एसेबो खमायथारा आब' खमायनो हाला ए ओमफ्राय दस्रा दस्राफोरबो जेनेबा एसे खम दामनिफोरनिबो दं ना गैया आब' बेलेगफोरनि एखे दामआनो जाजोबगोन ने होमबालाय आङो गाबोनफोर लायनिसै दे आब' गाबोनफोर लायनिसै आङो आब' बे फिसाज्लानिखौनो लायनिसै आङो गंसे नांगौ नालाय जोंहा स्कुलआव थांनो फैनो दिग्दारबो जायो ना साइकेलआ बेनिखायनो दिग्दार मोननानै आङो बेखौनो दा फन हरनाय जादों आरो सोंहरनाय जादों लामायाबो गोजान जायो ना जोंना ओंखायनो लामा गोजाननि थाखायनो औ दे औ दे खमायनो हायाबालाय माथोबाव नोंहाबो औ गाबोन नायनिसै औ गाबोन नायनिसै नोंहाबो खमायनो हायाबालाय माथो औ औ नोंहाबो बायनाय जाहैबाय ना एसे एनै लाभ जानांगौ मानांगौ दङ ना बिदि नङाबानो जाया सोलिनाया संसार सोलिनाया

बेखौनो सोंहरनो होननानै सोंहरदों आरो आं औ दे दे होमबालाय औ